हेलो क्या आप स्वीगी से बोल रहे हैं मेरा नाम बिपिन है मैंने तीस मिनट पहले स्वीगी से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था तो मुझे स्वीगी से जो डिलीवरी बॉय का नम्बर मिला था वह कॉल अटैन नहीं कर पा रहे हैं कृपया आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा पिज़्ज़ा डिलेवरी बॉय कॉल क्यों अटैन नहीं कर पा रहा है और मुझे कब तक पिज़्ज़ा मिल सकता है और मैं समय पर कैसे आप अवलेबल करवा पाऊँगा पिज़्ज़ा कृपया आप मुझे बताइए